जखन हम खाना बनबै छी तखन बहुत प्रकार के सावधानी बरतै छी जाहिमे जेनाकी कोनो तेल वला समान बनेलहुॅं ओतए तेल जादे गरम भऽ गेल तऽ आँच कऽ धीमे कऽ कऽ कोनो समान जेना बनेलहुॅं जेनाकी पूरी सब्जी ईसब आओर कुकर मे दालि दऽ कऽ कनी जखन तीन सीटी लागि गेल तखन उतारि देलहुॅं यदि ओहिसँ बेसी भऽ गेल तऽ कुकर फाटै के संभावना रहै अछि आओर आओर हरदम चूल्हा के गैस चूल्हा के साफ़ सुथरा राखी जाहिसँ ओहिमे कोनो गन्दगी नहि होइ जाहिसँ की गैस लीक नहि करए लागै आओर जेनाकी गाम घर मे महिला सब चूल्हा पर खाना बनबै छथिन हुनका लेल छनि जे अखन हावा के मतलब हावा बहैत रहै छनि जेना ओ दसे बजे खाना बना लै छथिन आओर आगि के नीक सँ बुझा दै छथिन आओर बुझा के आओर